हमारे क्षेत्र में विधायक अपने एक सांसद और सरपंच सभी मौजूद हैं हमने उनके साथ बातचीत बराबर करते रहते हैं उनके द्वारा किए गई कार्य के बारे में भी हम अपना अनुभव जानते हैं ये इसलिए विधायक जी हैं वो हमेशा अपने अपने इलाक़े में कभी कभी भ्रमण करते रहते हैं और कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार यदि किसी परेशानी से गुज़र रहा हो उसमें उनकी मदद करते हैं और कोई भी योजनाएँ होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि ए समस्या यहाँ पर है उनको अपनी निधि से उसको प्राप्त करके रक़म उसको मएनेज करते हैं मतलब उसको बनवाते हैं समय पर उसी प्रकार से सांसद जी जो हैं वो भी अपने अपने इलाक़े में समय समय पर तक़रीबन भ्रमण करते रहते हैं जहाँ पर जिसकी परेशानी होती है किसी की चाहे रोड मान लो या कोई ऐसी नाली वगैरह का व्यवस्था है जिसमें व्यवधान आ रहा है गाँव में तो वहाँ पर उनको उस चीज़ को अमल में लाकर के अपने निधि से उस चीज़ को बनाने का प्रयास करते हैं और उसको देख रेख में हर एक व्यक्ति को अपनी सहानुभूति प्रदान करते हैं उसी प्रकार से गाँव का सरपंच है ये बहुत ही गाँव की एक अभिमानित आदमी होता है उसका मनोमुक्त किया जाता है गाँव वालों के द्वारा सभी आदमी उसका व्यवहार स्वभाव या उनका पारिवारिक संबंध के बारे में जानकारी करते हैं उसके बाद उनसे द्वारा अपने बीच में कोई प्रोग्राम रखकर के बातचीत भी करते रहते हैं और उनके कार्य के बारे में उनसे अनुभव लेते हैं कि आपका कार्य सुचारु रूप से गाँव के अंदर चल रहा है इस चीज़ से हमें बहुत खुशी होती है और हमेशा सरपंच जी को यही बोलते रहते हैं कि आप हर एक परिवार से अपने अपने कार्यकाल में समय समय से मिलते रहिए और उनको कोई भी कठिनाई का सामना हो रहा हो उसको अपने माध्यम से उनको प्रेरित करके या उनकी संभावना किसी भी प्रकार की है उस चीज़ को सफल बनाएँ और उनको हमेशा अपने कार्य प्रगति में शामिल करें ये सरपंच जी गाँव के सबसे सुचारू सुदृड़ मज़बूत इंसान होते हैं उनका भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए और समय समय से अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहना चाहिए